ہم نے لاسٹ منتھ سیمسنگ کا ایک ہیڈ فون منگایا بہت ہی بہترین چل رہا ہے ابھی تک اُس میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئی ہے آواز بہت کلیئر ہوتی ہے سب صاف صاف سُنائی دیتا ہے باہر کی آواز سُنائی نہیں دیتی ہے صرف ہیڈ فون جو ہم سُننا چاہتے ہیں اپنے سیل فون سے وہی سُنائی دیتا ہے لیکن اُس کو لگانے سے جو ہمارے کان ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں کان درد کرنے لگتا ہے سر بھی درد کرتا ہے اور اگر ایمرجنسی ہو جائے کوئی شور کوئی چیز گِر جائے تو ہم اُس کو سُن نہیں پائیں گے کوئی ہمیں بُلا رہا ہے تو اُس کو نہیں سُن پائیں گے تو یہ تھوڑا نقصان دہ ہے اِس لیے ہیڈ فون ایک طرف سے فائدہ پہنچاتا ہے کیا یہ ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں اور دوسری طرف اُن میں نقصان پہنچاتا ہے کہ ایمرجنسی پڑنے پر ہم کسی کی ہیلپ نہیں کر پائیں گے